हमर जे फर्स्ट प्रोडक्ट रहै से रहै लैपटॉप लैपटॉपमे रहै जे ओ खरीदलियै लेनेवो के रहै आओर ओकर जे छै फीडबैक जहाँ दै के रहै तऽ फीडबैक देलियै हमरासब फीडबैक भी अच्छा देलियै लैपटॉपके सबकुछ बढ़िआँ रहै मेमोरी एस एस डी जेभी होइ छै आओर प्रोसेस ओकर जे होइ छै काम करै के जे छै ओ भी काम भी अच्छा तरहसँ करै छै ओकर स्पीड भी बढ़िआँ छै स्पीड भी देखै कोनो भी हमरासब प्रोग्रामिंगे लए जेना लेलियै तऽ प्रोग्रामिंगमे जे छै अच्छा स्पीड ओकर छै तुरत रन करै छै कोइ भी प्रोग्रामके आओर प्रोडक्ट जे छै प्रोडक्ट भी एक नम्बर छै कवर छियै प्लास्टिक छियै आओर जल्दी जँ गरम भए जाइ छै लैपटॉप तऽ जल्दी ठण्डा भी भए जाइ छै तऽ इएह फायदा छै ओकरामे ई एकसँ एक सुविधा प्रदान ई लैपटॉप देले छै एक सँ एक नया नया आधुनिक ऑप्शन सब देले छै जकरा चूज करलाके बाद जे छै हम नया नया ऑप्शनके मजा लए सकै छियै तऽ ई जे छै एक बढ़िआँ एकटा सुविधा उपलब्ध भेलैया हमरा सब लए तऽ फीडबैक जहाँतक दैके गप छै तऽ एकरामे फीडबैक देलियै बड़ा बढ़िआँ रहलै काम आओर फीडबैक देलियै तऽ बढ़िआँ लागल